पयलींच्या तेंपार जाणट्यांक पळोवप म्हणल्यार भुरग्यांचेर खूब टँन्शन येतालें आवय बापूय जाण्टी जालीं की तीं आपल्याचेर बोज म्हणून जातालीं म्हटल्यार तेंच्या वखदांक पळोवप जाण्टी जालीं की दुयेंसां जाता दुयेंस जालें की वखदां जाय पडटा आपूण हांगां कश्ट करून आपल्या बायले भुरग्याक सांबाळटलो कांय आपल्या जाण्ट्या म् आवय बापायक सांबाळटलो हें टँन्शन जातालें म्हुणून चडान चड भुरगे आपल्या आवय बापायक व्हरोन वृद्दाश्रमांत दवरताले ओल्ड एज होम्स म्हणटात तेंकां थंय दवरल्या कारणान थोडी जाण पयशे भरून तेंकां बऱ्यांतली बरी सोय कर म्हणटाले थोडे जाण तेंकां थंय व्हरोन पयशेय भरी नाशिल्ले कांय ना त् विसरून वताले आपलो आवय बापूय कोण आसा सुद्दां म्हणून पण आतां तशें ना आतां गवरमेंटान दोन हजार दिवपाची स्कीम केल्या दीन दयाल स्कीम केल्या तेतून जाण्टेल्यांक दोन हजार मेळटात तेतून तेंकां आपलें भुरग्यांचेर डिपेंड रावं नासतना आपली वखदां आपल्याक स्वताक घेवंक मेळटा जाण्ट्यांक आतां एक असो आशा आसता की आपूण मरचो ना आपल्याक कितें जाल्यार दोन हजार आपल्या हातान आसा एक वखद तरी आपूण आपल्याक घेवपाक शकता भुरगो पयना जाल्यार आपूण स्वता तरी खंय वचून हाडटलो तो हाडून दिना तेका हाडपाक मेळना भुरगो हाडून दिना जाल्या कोणाक दुसऱ्याक तरी सांगोन तो आपली वखदां हाडून घेतात बेंकेन गेले जाल्या तेंकां स्पेशल सिनीयर सिटिजन म्हुणून स्पेशल लायन आसता व्हडल्या लायनींक तेंकां रावची गरज पडनां आतां दिन दयालान जर कसलें दोळ्यांचें ऑपरेशन आसा कितें हार्ट फेल जालें हार्ट अटॅक आयलो कितें जालें जाल्या हार्टाचें सुद्दां सर्जरी दोळ्यांची सर्जरी जाल्या पायांक कोण कितें जालें कितें चावलें जाल्या कसलेंय ऑपरेशन आसलें जाल्या दीन दयाल हें कार्ड दाखोवन प्रायवेटान किंवां गवरमेंटान सुद्दां आतांच्या हेतून फुकट जावं शकता नाजाल्यार कमी पयशांनी जावंक शकता म्हणून दिन दयाल कार्ड आनी ते दोन हजार आसा आपल्या आवय बापायक येता म्हुणून एक पूत आपल्या आवय बापायक आतां पळयतात कित्याक तेंकांय आशा आसता की ते बाबा पयशे मेळट्ले आनी आपूण आपल्या आवय बापायक सारको पयतलो म्हणून त्या खातीर गवरमेंटान ही एक दोन हजार दिवन आनी दिन दयालाचें स्कीम करून सामकें बरें केलां